जय झूलेलाल जी मूंखे हिक आइस्क्रीम जो फ़्लेवर खपे चॉक्लेट और बटरस्कॉच हा त मूंखे अधु अधु किले वारो खपे बटरस्कॉच अधु किलो त तव्हां तव्हां खां डिलेवरी वठिणी पवंदी कि तव्हां डिलेवरी कंदा आहियो अच्छा त हिनजो प्राइज़ छाहे मूंखे ॿुधाए सघो था अच्छा चईं सै जो अधु किलो आहे ठीकु आहे त इअं तव्हांजी दुकान काथे लभंदी अच्छा हजरत गंज हजरत गंज में कहिड़ी एरिया में कुझु ॿुधाए सघो था अच्छा मेट्रो वटि ठीकु आहे ठीकु आहे त मां हुते रिसीव करण अचांव थी और तव्हां ॿुधायो चईं सै रुपए ॾोकड़ जेके ॿुधायव जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हा मां अचांव थी धन्यवादु जय झूलेलाल